ना आमचे थंय असली कॅम्पां कंडक्ट जायनात म्हणून हांव म्हज्या फ्रेंड्सा लागीं विचारतलें आनी तांचे कडल्यान नॉलेज घेतलें आनी तशेंच कोचीन क्लासीक आनी इस्कॉलानी जावं कॉलेजीन कितें शिकयता तें आयकतलें आनी म्हजी स्कील कंप्लीट करतलें तशेंच आनी चड मेळ चड शिकपा खातीर यू टेन यू ट्यूब चॅनलाचेर कशें शिकताय शिकयतात तें सारकें मन दिवन आयकतलें आनी म्हजें स्कील कंप्लीट करतलें